हेल' हेलौ ओइ दिनैहाय माबा इन्देपेनडेन्स दे या बोरै बोरै प्रग्राम लाखोब्रा बोरै बोरै मा मा खालामनांगौ

औ आमफ्राय ओमफ्राय फ्लेग हस्टिंफोरा

औ

औ औ आमफ्राय फुंनि खयथानिफ्राय जागोन जिनिसा आत्तानिफ्राय औ औ आमफ्राय ओन्दैफोरनिबो फ्रग्राम होफागोन ना मागोन

मोनथिनाय नङा सिनायनाय नङा औ

ओमफ्राय टिसारफ्राबो माबा फ्रग्राम बाहागो लानांगोन नामा माबा मावनांगोन नामा

औ औ औ

औ औ औ औ

औ इन्देपे इन्देपेन आमफ्राय ओन्दैफोरनो जेबो चक्लेट थक्लेट होया जानाय लोंनाय हिसाब मथेथ'

होनांसिगोन

जोबनायाव उदांस्रिनि नामाव खुसि जानानै एसे जानाय थागोन आरोना

दे होमबा फोजोबसै नामा दोनथ'सै

फोजो फोजोबथ'दोलै दोनथ'दो फोजोबथ'दो